جی رہی بات دوڑنے کی تو ہاں نارمل لائف میں تو دوڑتے ہی ہیں صبح دوڑتے ہیں اور رہی بات جم میں جا کر ٹریڈ مل پہ دوڑنا تو اس میں بھی ایسے جم تو نہیں کرتا ہوں میں بٹ ایک دو بار ٹریڈ مل پہ دوڑا دوڑا ہوں اور اس پہ دوڑنے سے ایسا لگتا ہے جیسے سچ میں مطلب کوئی ورک کر رہے ہو آپ ہیوی ورک کر رہے ہو ایسے دوڑنا اس کی اسپیڈ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہو کس اسپیڈ میں دوڑنا ہے دھیرے دھیرے اور تیز اور تیز اور تیز

اور اس حساب سے دوڑ سکتے ہو اور رہی بات دوڑنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو فائدہ تو اوبویئس سی بات ہوتی ہے اپنے اندر انرجی ایک انرجی کریئیٹ ہوتی ہے اور دوڑنے سے فیٹ جو ہوتا ہے جو انسان کے اندر فیٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے فیٹ اور رہی اور دوڑنے سے بوہوت ساری بیماریوں سے دور ہوتے ہیں ہم لوگ بیماری ہم سے دور رہتی ہے اور دوڑنے سے اپنے پیر میں پیر میں کچھ بھی ایشو وشو وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے سہی ہو جاتا ہے سہی ہونے کی ہونے کا بوہوت چانس رہتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہم لوگ ایکٹیو فیل کرتے ہیں دوڑنے کے بعد